दाथ' जोंनि बर' माहारि धोरोमफोरखौ माबोरै माबोरै फालियो आंथ' धोरोमा आंनाथ' बिदिनो दाउसा फारौसो होयो आङो औ ओमफ्राय बिदिनो बोसोराव ओंखाम गोरलैबा बिदिनो फुल सालामि होयो आङो आरो दाउ हायो आलियाव लाइन लाइन फाथालि बावनानै दा आरो आङो हारिमुनिसो जाबावबाय आङो माने सिफुंबो दामो खामबो दामो दा नै दा बोथोरा गैथ'लालाय आरो दैज्लां बोथोर जालायबाय नै बे जेला गायखाङो बिफां माइ हाखाङो होमबा जोंहा ओरैहाय रेस्त गैलालाय मा होनो आघोन मास थाक थिक माघआवब्थला' जोंहा एकेबारे हलाहल जालायबाय आरो माने फुजा खेराइ फुजा बिदिनो सोरनावबा सालामि फुजा बेफोरबायदि आरो दा दा गैथ'लालाय जोंनि माने बर' माहारिनि फुजाफोरा दा एसे बोथोर गैथ'लालाय जेब्ला गायनानै फुनानै बै ओंखाम गोरलै जानाय बोथोरावसो आरो जोंना बेनिफ्रायबा ओमफ्राय हरै पुरा जालायबाय जोंनि बर' माहारिनि धोरोम फालिनाया बिदिनो सोरबा सोरबा न'खरफोराव आइ आफाफोरजों लाजानायफोरा बिदिनो खेराइ नाङो जोङो बिदिनो बायहेरायाव ओंखारो नालाय जों मिन्थिजोबो आरो बिदिबा सोरबा बिदिनो आइ आफाजों लाजानाय सोरबा देवसि जादों सोरबा नायगिरि जानाय अनेख रोखोम हमजायो आरो लाइन बाय लाइन दा सासे दौसिया जुदि आइ आफाजों हमजानायब्ला बे थिन बोसोर माने बे खेरायनांगौ जाहैयो थिन बोसोर फुरा खेराइनानैसो बियो बाहेरायाव ओंखारनो हागोन आरो सिथलायाव ओंखारनो हागोन ओमफ्रायथ' ओजोंहाय बिदिनो सिथलायाव ओंखारनो हाब्लाथाय बेबायदिनो बबेबा गामिफोरा रायजो फुजा न'खर फुजा बेफोराव लांगोन आरो बे न'खर फोसाबग्रा जाहैबाय आरो बियो रायजोआवबो हाहैबाय न'खरावबो हाहैबाय माने बै माबाजों लोगोसे मा नांगोन होनबा जानागुरु नांगौ देवसि नांगौ रेनबु गामसा नांगौ माने मोनब्रै बेसाद नांगौ आरो खेराइनाय बुस्थुआ ओजों थाबाय जानागुरु रेनबु गामसा देवसि दा देवसि जानागुरु रेनबु गामसा अ मोनथामल' जायो मोनथामजोंसो ज' जाबासो मोनसे फुजा जायो आरो खेराइ फुजा होननाय खेराइ फुजा माने मोनथाम पार्टि जों ज'बासो खेराइ फुजा बियो आरो जोंनि दा मेइन जोंनि बर'नि फुजाया आरो अनेख धोरोम दं आरो अनेख लाइन बा लाइन आङो माने जोंनि लाइनखौ जों आं बुंनाय जादों आरो आं माने बाथौ फुजा होग्राखाय माने आं दा मेइन आव बाथौ फुजा होनायाव आं खारो आरो सिफुंबो दामो खामबो दामो बेखिनि आरो बोथोर फैब्लाथाय आं न'आवनो थानो मोनला बिदिनो लेंहरो अमुग जायगायाव गाहैनांगौ खथ' थारिखआव बबे जायगायाव थांनांगौ माने रेस्त गैखाया जोंहा जेराव बै मा होनो आघोन

बैसागसिम जाहैयो आरो माने जोंनि बर' फुजाया नैबे सैत्र पुष मास बेयावल' खम आरो बेयाव फुजा गैया आरो दामानि फुजा गैया मेइन फुजाया जोंना कार्तिकनिफ्रायनो जायो मास मोनथाम कार्तिक आघोन माघ बे मास मोनथामा फुरा जोंनाव माने बाथौ फुजा जायो आरो सोरबा ओंखाम गोरलै होयो सोरबा खेराइ फुजा होयो बेखिनि आरो दा बाथौ फुजा होयोब्ला मा मा नांगौ जोंनियाव फुरा सल्ल'था दाउसा नांगौ ओमफ्राय इसिङावबो मानै माथामसे नांगौ आरो सोरनावबा मोननै सोरनावबा मोनथाम बेखिनि आरो माने एखे थाजोबा माने देबताफोरा सोरनावबा बिदिनो बारा दं खम दं दा आरो हाफ सालामियावबा लाखिनांगौ बेबो सोरनावबा बारिखौ बिदिनो मोनथाम मोनब्रैयाव थानानै दङ बेखौ बुंनो हाजोबा आरो सोरनावबा बिदिनो खम सोरबा बारियाव होयो सोरबा बारियाव गैया बेफोरबायदि जायो आरो दा जेरै आं मालायनि धोरोमाव बखिया बे धोरोमाबो मोनसे नङा एकस' एकथा धोरोम दं